आं ओरैबायदिलै दंफां जोथोन लानायाबो मा होननांगौ दा नैबे सैथ्र' मास दानाव अखा गैया मा गैया दानि दानखानांगौ दालायफोरखौ मोजांनो सल सल जायो ओमफ्राय बिदियाव नै दा समावनो दै होनांगौ हासार एसे एसे गारनांहोनांगौ गोबोरखिफोर गुदिफ्राव मोजां खालामनानै होयोब्ला मोजां आरो ओमफ्राय मा होनो बै बे गायनायाथ' आं गोदो आफामोनजों सोलोंना गायदोमोनलै गायनाया बिदिआवसो आं एसे रोंलांदों ओमफ्राय दा माबाफ्राबो बिदिसै नालायब्रा देहाफ्राबो गायनाय फुनायफ्रा गायनायफ्रा बारा माबा जालायलांला आरो बावलांबाय आरो सोलोंनांगौ जायोना मानसिफोरनावबो एसे एनै सोनांगौ जायो आरो सोंनानै मारै मारै खालामनांगौ होननानै सोंनाय जायो आरो बेफोरखौ दंफांफोरखौ बोरै बोरै गायोब्रा आं माथो गायनाया फांथामसोल' मोजां जाबाय माखासेफ्रा मोजां जायासै दैफोर होनांगौ नामाथाय होनना आं बिदिबालाय माबा मोनसे खालामोब्ला दैफोर होनानै दोनोब्ला हासार हासार होयोब्ला गुदियाव सरखारि हासार एसे होदो बिजों दै होना होबाय था दै होब्ला मोजां जालाङो आरो आरो मा दंफांफोरखौ बिदिनो गायनांगौ आरो दंफां ए देरब्ला लावब्लालाय फाननो हायो मोजाङैनो ओमफ्राय मा होनो ओमफ्रायथ' इदिनोसै आरो दंफांफ्रा मोजां जालांब्ला बिदिनो थाखा फैसा मोनलांगोन बेनो आरो

दंफांफोरखौ मोजां गायोब्ला बि माबाफोर गायनांगौ आमायि इफ्राव एसे फैसा मोनो आरो देरनायालाय लासै देरगोन होमब्लाबो हासार हुसार होब्ला एसे थाब देरनायनि सम्भाबना गैयाब्लाबो हाफोरखौबो एसे मोजां खालामना दोननांगौ साफा खामनांगौ सननांगौ बिदि बिदियाव आरो दैफोरखौबो एसे मोजां होब्ला एसे थाबसिन माबागोन आरो मोजां मोजां हाबहैगोन नोंनाव बेथ' मा होनो र' ओइ दालाइफोरखौबो मोजाङै दानखा दानखा होनांगौ आरो सम लायै सम नैबे बैसाग मासफ्राव दै मनोखाबायनालाय बाहाय एसांमानि साफा खामनांलालै सैथ्र' मासावनो साफा खामखानांगौ बिलाइ जावरिबाय नालाय इ खिलिब्ला ओमफ्राय बे थालांबाय नालाय ओजों बिजौआ बोलोसिन मोनहैबाय आरो इफोरबायदि आरो बिदियावसो मोजां जानाय नालाय दंफांफ्रा बोलोसिन जाबाय नालाय बेबादि जानायावनो थाब देरनो बोलो मोनो आरो हासारा गथा जाहैबाय नालाय बेनिखायनो आरो इनिखाय ओमफ्रायथ' मा

आंथ' दा बिफांखौ गायनाया मोजां मोननाया मोननाय हिसाबै बेफोरनो आरो थिथासाब दंफांफ्रा मोजां आबोर खालामोब्ला सल सल सलबो जायो बाराबो दंफां खालाय दुलायबो गाखो नाङा थांलाय नाङा इदि आरो आबाद लायोब्ला थाबबो फसल माबा थाबबो देरो दंफांफ्रा बे इनिफ्राय इफोरबो मोजां ओइ गाम्बारिफ्रा मोजां साइड साइडफ्राव सेर सेरफ्राव गायना होयोब्ला गेजेराव गायोब्ला दालायबरासिन जायो नालाय बेफोर दालाइ दुलायफ्रा बांसिन ओंखायनो गाम्बारिफ्राबो मोजां मोजां मोजाङैब्लाबो बिनो आरो साइडआव गायब्ला मोजां आरो ओमफ्राय आरो इसोरो